हैलो अंजी बस ठीक तुस सनाओ हफ्ता तुसेंगी इक्क गल्ल पुच्छनी ही मेरे घर कुड़िया ब्याह् ते में चाही दियां हियां पत्तलीं कन्नै केह् डूनै कन्नै ओह् गलास निं होंदे ओह् काकलै दे आं काकलै दे गलास आं नेईं नेईं एह् निं होंदियां बनाई दियां बलूंगड़े दे पत्तरै दियां आं पत्तरै दे कन्नै डूनै होङन देसी बंदे ते असें देसी स्हाब चलाना बेहियै खलानी निं रुट्टी ते सौ सौ पत्तल किन्ने दी होग डूनै बी पजाई ओड़ेओ ते भी अंऊ भेजनी आं कोई बंदा देई ओड़ेओ तुस ते कनव्नै बिल भेजी ओड़ेओ नी कन्नै आयो ब्याहे बी डूनै कोई पाई ओड़ेओ कोई दौ सौ हारा डूना ते सौ हारी पत्तल सौ कोई गलास पाई ओड़ेओ खरी भी कन्नै बिल पाई ओड़ेओ ते कन्नै ब्याहै ई पाई ओड़ेओ जरूर खरी भी तां